हॅलो चंदन मरे टॅक्सीवालो हांव केतन रे मडगांवकर म्हाका एक भाडें मारूंक जाय म्हज्या बाबा खातीर तो मरे सालीगांव आसा चर्ची कडेन ताका आतां तूं हातूंत मातसो ताका बाद्यान सोडूंक जाय बादें म्हणजे हांगा आसगांव साकून तर तूं ताका थंयसून घे आनी पर्राच्यान असो यो माडांच्या रस्त्याच्यान थंयसून लागीं पडटलें तुका थंयसून यो आनी मागीर स्ट्रेट येयलो काय विनायक रेस्टोरंटा कडसून फुडें यो आनी चार रस्तो क्रॉस करून फुडल्या चार रस्त्याचेर लेफ्ट घे आनी स्ट्रेट यो बाद्यान बाद्यान मागीर खंयसूरय जेटी कडेन कोणा कडेन कोणाकूय विचार जेटी कडेन ताका सोड तेचो नंबर सांगतां तुका णव पांच तीन सात णव शून्य एक तान चार पांच हो ताचो नंबर ताका फोन कर आनी भाडें कितलें जातलें ताका सांग मातशें कमी धर आठशें सांगतां ते खूब जाता मातशें कमी कर आमकां गोंयचोच मरे आनी ताचें नांव किशोर आ किशोर मडगांवकर आ बरें थँक्यू